گھوڑ سواری ایک شاندار لیکن ممکنانہ طور پر خطرناک سردگررمی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہر سوار کے لیے چند اہم حفاظت حفاظتی تجاویز جاننا ضروری ہے ہیللمٹ پہننا ہمیشہ ایک منظور شدہ گھوڑ سور ہیللمٹ پہنے تاکہ گرے یا چوٹ لگنے کی صورت میں اثر کی حفاظت ہو صحیح لباس پہننا سخت جوتے ہیلز کے ساتھ لمبی پتلون اور دستانیں پہنیں تاکہ آپ کی ٹانگے اور ہاتھ محفوظ رہیں گھوڑے سے پہلے واقفیت گھوڑے کی مجااز اور عادت کو جانے جاننے کی کوشش کریں خاص طور پر اگر وہ نیا اجنبی ہو مناسب تربیت حاصل کریں بھوڑ سواری کی بنیاد تربیت کیسی ماہر ان انسٹٹکٹ سے حاصل کریں خاص طور پر اگر آپ ابتدائی سوار ہیں کنٹرول برقرار رکھیں لغام کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالیں اور اپنی توجہ گھڑ گھوڑے پر مرکوز رکھیں